नमस्ते मैम जी बताइए जी जी जो दुकान है बताइए कहिए किस अमाउन्ट में आप लेंगी कैसा लेना चाहेंगी ब्रान्ड लेना चाहेंगी या ऐसे ही लेना चाहेंगी या इस्कूली लेना चाहेंगी या पार्टीवियर लेना चाहेंगी तो मेरे पास सारे मेरे पास सारे अवेलेबल हैं आप जैसा अच्छा बच्चों में क्या होता है बच्चों में क्या होता है अब बच्चों में क्या होता है ज़्यादा मतलब ब्रान्डेड लाते हैं ना तो मार्केटिंग फे़ल नहीं हो पाती है इसलिए हम ज़्यादा मतलब वो नहीं लेके आए हैं बच्चों वाले नहीं ले मतलब बच्चों वाले ब्रान्डेड नहीं हैं बट अच्छे हैं आप प्लीज़ आइएगा एक बार तो कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी अगर शिकायत मिले भी तो आप दुकान पे जूते फेंक जाइएगा आके ठीक है अगर आपको सही लगता है तो नहीं नहीं दूसरा नहीं बताएँगे उसी रेट में हो जाएगा मतलब आप अगर क्वालिटी अच्छा लेना चाहेंगी तो भाई थोड़ा सा तो वो बढ़ा वो तो पड़ेगा ना थोड़ा सा क्वालिटी एक बार अगर आप ऐसे ही बताएँगी तो थोड़ा सा बढ़ के देना पड़ेगा तो वही चीज़ मतलब सामान आपको अच्छा रहेगा समान आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई डिफे़क्टिव माल नहीं है आप एक बार ले जाएँगी तो फिर दोबारा आएँगी जी अरे आप आके यहाँ पहले आप यहाँ आइएगा जी तो आप बताइए इसका रेट इसका रेट जो है साढ़े तीन सौ रुपये है जी मैम तो चीज़ भी तो देखिए आप तो मैम चीज़ भी तो देखिए नम्बर एक आप और अदर अच्छा अरे वो दस बीस दस बीस रुपये की कोई बात नहीं है दस बीस रुपये तो वैसे भी हो जाएँगे आप ही बताइए ठीक है वो ठीक है हाँ कोई